बैठिए बैठिए बताइए हो जाएगा अभी तो एडमिसन शुरू हुआ है कितने बच्चों का एडमिशन कराना है आपका तीनों का किस क्लास में पढ़ेंगे ये सब किस क्लास में एडमिशन कराना है अभी तो उनका हम सर्टिफिकेट देखेंगे तब बताएँगे आपको किस स्कूल में पढ़ कर आए हैं ये सब इससे पहले किस स्कूल में पढ़ रहे थे अच्छा

देखिए देखिए बता देते हैं पूछनी तो आप बता देते हैं देखिए मेरा फील्ड बहुत लंबा सा है मेरे जो विद्यालय है उस में से छत्तीस कमरे हैं सभी कमरों में सी सी टी वी कैमरे लग हुए हैं आप बग़ल में बैठी हैं देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन टी वी मॉनिटर लगा हुआ है और इस में सब कमरों की निगरानी कर रहे हैं

जी जी सब है सब है यहाँ पर खेलने की व्यवस्था है आपके बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है सब हर एक खेल खेल सकते हैं उस खेल की निगरानी सभी अच्छे टीचरों द्वारा किया जाती है यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है एडमिशन शुरू का आपका है पैंतालीस सौ रुपये मंथली है डेढ़ सौ रुपये और परीक्षा शुल्क है पान सौ रुपये परीक्षाएँ दो बार होंगी नहीं नहीं तीन है तो चलिए आपको तीन बच्चे साथ में लाई हैं एडमिशन हो रहा है तीनों का तो सौ पचास मंथली कम कर देंगे हम और लेकिन हाँ परीक्षा शुल्क सेम लगेगा दो दो सौ रुपये सब का लगेगा और ड्रेस मेरे यहाँ देखिए देख ही रही हैं काला पेंट सफ़ेद शर्ट यही ड्रेस है टाई धारीदार है देख ही रहीं हैं आप देखिए देखिए मेरे यहाँ गाड़ी की व्यवस्था है उसका मंथली तीन हज़ार लगेगा ठीक है चलिए सब तीन बच्चे हैं एक ही घर से लेना है तो आप पच्चीस सौ रुपये मंथली दे दीजिएगा तीनों का उससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए जाता है गाड़ी वाला ठीक ठीक ठीक है आपका एडमिशन कर रहे हैं नमस्ते